फोंड्या म्हालांत उद्द्योग चलतालें तातूंत थोडे बरें चलताले ते आतां थोडे ना जाल्या आनी थोडे जे पयलीं नाशिल्ले ते आतां धंदे नवे सुरू जाल्यात फोंड्या म्हालांत धार्मिक पर्यटन पर्यटनाक बरो वाव आसा फोंड्या शारांतल्यान लागसार सात आठ व्हडलीं देवळां आसा ताका लागून टॅक्सीचो धंदो फोंड्या बरो चलता किंवां त्या देवळां लागसारूय टॅक्सी दवरून तो धंदो चलता म्हणजे देवळां पळोवपाक आनी आतां गाडयांचीं लोनां बॅंकांनी सामक्या सोंप्या हाचेर दिल्ल्यान टॅक्सी काडप आनी तो धंदो बोरो चलता सो ताका लागून देवळांनी वच खंयच्या देवळांनी वचप देवळांतल्यान येवप म्हुणून टॅक्सीकारांक बरें जालां तातूंत देवळा लागसार दुसरो धंदो चलता तो दुकानांचो सो पयलीं पर्यटन देवळां म्हऱ्यांत येवपाक खूब कमी येतालें आतां टॅक्सी आशिल्ल्यान पर्यटन देवळांक चड भेट दितात आनी ताका लागून थंय दुकानां जाल्यां सो तो धंदो बरो आसा दुकानांनी पर्यटना खातीर तरे तरेचे फॅशनेबल नग मेळटात त्या शिवाय थोडे जाण गोंयचे अशें खोबरेल तेल भिंडांचीं सोलां सांडगे वडयो कुवाळ्याच्यो त्योय विकूंक दवरतात तसलेय नग विकूंक दवरतात मागीर दर्या देगेर मेळटात ते शंख शिंपले ताचे तरे तरेचे शोभेच्यो वस्तू करून ते विकूंक दवरतात सो त्या धंद्याक बरी कला आयल्या फोंड्या लागसार न्हंयचो वाठार किंवां दर्या मेळिल्ल्यान थंय नुस्त्याचोय धंदो बोरो चलता म्हणजे दुर्भाट सारकें नुस्तें दुर्भाट धक्यार नुस्त्याचो धंदो बोरो चलता हेवटेन कर्नाळें थंय दर्याचें उदक आनी न्हंयचें उदक जंय एकठांय येता तो जागो म्हणल्यार कर्नाळें दुर्भाट अशें जाग्यार सो थंय नुस्तें धंदो बरो चलतालो पुणून आतां सैमीक प्रदूशण प्रदुशणाक लागून कारखाने खूब जाल्ल्यान तांचें उदक आयिल्ल्यान पयलीं परस नुस्तें मेळप खूब कठीण जालां आनी नुस्तें मेळप कठीण जाल्ल्यान जे नुस्त्याचेरूच धंदो आशिल्लो जांचो जे नुस्त्याचेरूच पोट आशिल्लें तांकां मातशें ह्या धंद्या खातीर आव्हान दिवचें पडटा म्हणजे कसलो दुसरो आनीक धंदो करचो पडटा ना जाल्यार ह्या नुस्त्याच्या धंद्याचेर तांचें पोट भरना मागीर फोंडेंच्यान फुडें वतना म्हणजे दुसऱ्या वटेन वतना लागतालो तो लागींचो हें म्हणल्यार मायनींग सो खणीचो बिजनेस खूब बोरो चलतालो ताका लागून कॅन्टीनां स्पेर पार्टाचें दुकान पेट्रोल पंप मॅकानीक अशें जे धंदे आशिल्ले ते गोंयांत मायनींग बंद जाल्ल्यान हे धंदे जे कोण करताले तांकां भरपूर त्रास जाल्यात सो दुसरो खंयचोय धंदो करप हें एक व्हडलें तांचे मुखार आव्हान जालां आनी थोड्यांक तो धंदो दुसरो धंदो खंयचो करतले अशें करूंक मेळनाशिल्ल्यान तांची आर्थीक परिस्थिती खुबूच बिगडल्या अशें तरेचे आनी फोंड्या लागीं कारखाने उद्द्योगीक वसाहत आशिल्ल्यान बिराडां दवरून लोक आपलें पोट भरताले सो फोंड्या म्हालांतले थोडे जागे जंय उद्द्योगीक वसाहत आसा थंय घरा लागसार बिराडां काडून ताजेरूय पोट भरतात तोय एक बरो धंदो